हॅलो आ सांग कोण गो आवाज वळखना आं आं देवेंद्रा बायल गो आं आं आं जा

आं ल्हानशें म्हटल्या केदें शें गो

आं आं आतां तुका एक पंदरा लाख पूण येतलें जाता तुजे कडेन पंदरा लाख

आ प्लॅन काडूं जाय आं आं आं हय हय सगलें म्हागेलें तुगे एक आं तुगे दोन म्हयने भितर हांव उबारतां पयशे मात रोकडे दिवपा जाय आं नाल्या आयज दिता फाल्यां करूं जायना आमी गरजे येयले हय आं आं तें म्हजें सोड तूं दो आं ना ना तुका तुका

आं तुगे हांव दोन म्हयने भितर उडय हें करता सारकें पावस पयली तुगे घरा वचो मेळ्ळें म्हणजे जालें तुका हय आं आं हय हय डन